ہندوستانی فلموں میں ہمیں بہت سی کچھ دکھایا جاتا ہے اس سے ہمیں بہت سارے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کچھ اچھی سی باتیں سیکھنے کو ملتا ہے کچھ ہمیں سمجھدار کچھ ہمیں آگے بڑھنے کی یا کچھ کرنے کا دکھایا جاتا ہے اس قسم کی فلمیں میں اچھا ہندوستانی فلم بہت اچھی فلم ہوتی ہے بہت ساری فلمیں ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی وہ ملتی ہے سے دیکھتے ہیں ہم اور جیسے میرا پسندیدہ اداکار ہے جیسے محمد فیض ارجیت سنگھ ان سب کا گانا بہت ہی فیمس گانا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے سننے میں ان ان سب سے ہمیں بہت سی کچھ سیکھنے کو ملتی ہیں فلمی گانے کون سے جس فلمی گانے ہیں جن سے آپ بہت سی کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے فلمی فلموں سے فلم بہت لوگوں کو دیکھنا چاہیے فلم دیکھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن ہندوستانی فلموں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں اسے اور اچھی بھی لگتی ہے جیسے اس میں پاریوارک چیزیں دکھائی جاتی ہیں کیسے ہمیں لائف زندگی گزارنی چاہیے کیسے ہم غلط کو غلط کریں صحیح کو صحیح راستے پہ دے جائیں ہندوستانی فلم کے بارے میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انسان کو لطف اٹھانا چاہیے اگر فلم دیکھے تو ہندوستانی فلم بہت اچھی فلم ہوتی ہے جیسے فلم گانے گانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے اس گانے سے ہمیں بہت ساری چیز کی سیکھ ملتی ہے جیسے اچھی ہو اچھی فلم ہوتی ہے ہندی ہندی فلم ہندی فلم میں گانے بھی اچھے ہوتے ہیں اور گانا گانے والے بھی اچھے ہوتا ہے اسی کے اچھا گانا کون گاتا ہے جیسے محمد فیض اس کا گانا بھی بہت اچھا گانا ہے جیسے ارجیت سنگھ اس کے گانے میں بھی لوگ بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں ہندوستانی گانا بہت سنتے ہیں یہ اس کے بارے میں اور پسندیدہ ولوگ بہت سارے کے بارے میں ہے جیسے کلاکار بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہندوستانی فلموں میں اور اس میں ہمیں دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اگر ہم دیکھنے دیکھیے تو بہت ساری چیز ہمیں ملتی ہے اس سے ہمیں اچھی اچھی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہے کچھ باتیں نہیں بھی آتی سمجھ میں لیکن دیکھتے ہیں سب سے انسان کو جب بھی دیکھیے تو اچھے سے لطف اٹھا کے دیکھنا چاہیے ہمیسہ فلموں فلم دیکھیے جیسے جس میں ہم اگر فلم دیکھتے ہیں تو اکثر یہ فلم دیکھنا چاہیے جیسے کہ کوئی پاریوارک فلم ہو یا پڑھائی سے متعلق کوئی فلم ہو اس میں ہم ہمیں کچھ دیکھنے کو کچھ سیکھنے کو کچھ سمجھنے کے لیے ملتا ہے ہم اگر اچھے جس نظریہ سے دیکھے اس نظریہ سے ہمیں اس میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے ہم اگر چاہے تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں غلط ہے غلط تو غلط غلط کیا ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ اچھا ہے یہ تو اس میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہندوستانی فلم میں دیکھنے کے لیے اور یہ فلم اچھی بھی ہوتی ہے جیسے اف اس کا گانا بہت سارے گانے بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی دیکھنے کو ملتی ہے سننے کو ملتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے انسان لطف بھی اٹھاتا ہے ہندوستانی فلموں میں گانوں میں